हेलो हँ के अच्छा अच्छा अच्छा अरे हँ हमरा फोन आएल रहै बुझलियै तऽ कहने रहै पिन्टुजी आबैवला छथिन तऽ अहाँ आबि गेलियै अरे अरे हम तऽ अहीँके प्रतीक्षामे छी कतेक कलामे एथिन लेट छनि गाड़ी की छनि आबि गेलियै एखन उतरलियै हेँ अच्छा उतरि कऽ अहाँ जे छै सीधा ओहिठाम टेम्पू पकड़ि लिअ बुझलियै आ हमरा जगहपर आउ ने कहबनि कि जे हमरा सीधा महिषी जे छै तारा स्थान लेने चलू आ हँ हँ तऽ ठीक छै अहाँ तारा स्थान आबि कऽ फोन करब हम अहाँकेँ लए लेब आ तकर बाद अहाँकेँ हम घुमाए देब आइ हँ ठीक छै पहुँचलाके बाद जे छै से अहाँ बहुत सिद्ध स्थान छै तारा स्थान मण्डन मिश्र धाम अनुपमा स्थान ओहि बगलमे कोशियो छै ई सभ घुमैके बहुत नीक छै सुर्यमन्दिर छै एहिठाम सीधा अहाँकेँ घुमा देब आ फेर हँ मत्स्यगन्धा सेहो सहरसामे पहिले एहिठाम घुमाए दैत छी तहन अहाँके सहरसामे जे छै मतस्यगन्धा घुमा देब फेर भऽ गेलै जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ ओ घुमा देब ठीक छै हँ आब हँ सभ घुमेला फिरैलाके तकर बाद जखन समय बचतै तऽ आओर देखल जेतै घुमाए देब अहाँके ठीक छै अहाँ आउ आबि गेलियै अहाँ बस आबि जाउ आउ अहाँकेँ हम लऽ कऽ चलै छी पहिने उग्रतारामे भगवतीके दर्शन करू तारा मन्दिर छथिन आ बड़ा सिद्ध स्थान छै हँ हँ हँ हँ बहुत सिद्ध स्थान छथिन ओहोसँ सिद्ध स्थान मण्डन मिश्र धाम छै अपनेकेँ बुझले हाएत एहिठाम आदि शङ्कराचार्य आ मण्डन मिश्रके साक्षात्कार भेलनि कए दिन तक महीनो भरि हँ हँ उएह स्थानकेँ दर्शन करा देब आ तकर चलू कारु बाबा स्थान कारु बाबा स्थान लए चलब हँ ओहोठाम जे छै दर्शन करू आओर जल्दीसँ आउ तऽ लए चलै छी अहाँकेँ ठीक छै आउ आउ अच्छा अच्छा आबि गेलियै कि नहि एखन कतय पहुँचलियै हँ अच्छा आओर बताउ आओर अहाँकेँ समाचार की ओहिठाम माता पितासभ ठीक छथि हँ परिवारमे केयो सभ प्रसन्न छथि ने कोनो दिक्कत नहि ने अछि परिवारमे चलू चलू ठीक छै अहाँ आबि जाउ ठीक छै ने ठीक छै तखन राखू अहाँ राखू तखन आबि जाउ